मध्य प्रदेश में अनेक अ प्रमुख मनोरंजन स्थान जिलें हैं जैसे कि हमारे ग्वालियर में हमारा एक डी बी सिटी मॉल पार्क और हमारा एक जू है ये हमारे जिले में आते हैं इन सब में हम लोग मनोरंजन के लिए जाते हैं अपने बच्चे वगैरह जो हमारी फैमिली वगैरह होती है हम अपने पूरे परिवार के साथ जाते हैं यहाँ पर हमें अनेक सुविधाएं प्राप्त होती हैं जैसे कि हमारे जो बच्चे हैं हमें उनकी नॉलेज के लिए जो चीजें होती हैं हमारे जानवरों के बारे में पार्क वगैरह ये रानी लक्ष्मीबाई स्टैचू वगैरह ये सब क्यों बनाए जाते हैं यहाँ जाने के लिए मनोरंजन तो हमारा होता ही होता है और जो हमारे बच्चे होते हैं जो हमारा परिवार होता है वे अनेक च अ अनेक चीजें प्रभाव करता है जैसे कि हमारे अ माॅल वगैरह हैं इधर हमारे बच्चे घूमने या बर्डे वर्डे अपना जनमदिन मनाने बच्चे हमारे जाते हैं और जो हमारे प्रमुख मनोरंजन स्थान हैं जो हमारे जैसे कि हमारा पार्क हुआ इसमें हमारे बच्चे झूलाघर वगैरह घूमने जाते हैं और हमारे जो जू वगैरह उसमें हमारे बच्चे ज्ञान प्रवाह करने जाते हैं जैसे कि ये जानवर है इसका क्या है इसका क्या है तो जैसे कि हम हमें अपने बच्चों को भी उन्हीं जगह पर ले जाना चाहिए जहाँ पर हमारे बच्चे ज्ञान प्रभाव कर सकें और हमें अपने बच्चों को उन्हीं चीजो में ज अ आगे बढ़ाना चाहिए जिसमें हमारे बच्चे जो ज्ञान है वो प्रभाव कर सकते हैं